हाल ही में मैंने एक अभी नेकलेस लिया शॉप में वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था लेकिन जब मैं घर में आकर देखा तो वो मुझे बिलकुल पसंद नहीं आया इतना ज़्यादा उसका वर्क घर में आकर घर की लाइटिंग में क्या फ़र्क था या दुकान की लाइट में क्या फ़र्क था उससे दुकान में तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था लेकिन जब मैं घर में आए तो मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा था न उसका डिजाइन मुझे पसंद आया और इतना कॉस्टली ले लिया मैंने उसको लेकिन गले में जब पहनी तो वो मेरे गले में बिलकुल अच्छा भी नहीं लग रहा बिलकुल मजा नयी आ रही उसको पहन के मैंने सोचा कहाँ से मैंने यह चीज़ ले ली है